ہلو کون بات کر رہا ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام

اچھا نہیں ابھی مت بھیجیے میں تھوڑا بیزی ہوں ان کو ون آور کے بعد بھیجیے ان لوگوں کو کسی طرح سے بیٹھائیے کہیں پر تھوڑا ریفریشمنٹ دیجیے تقریباً ہنڈریڈ اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹ کے بعد ہونے کے بعد آپ بھیجیے ون ون آور تک ان کو بیٹھائیے میم بیزی ہے کسی کام میں میم بیزی ہے ابھی تک بولیے ففٹی ففٹی نمبرس ہے

ففٹی میلس ہیں ففٹی فیمیلس ہیں ٹوٹل ویکینسی سر ون ٹوینٹی ہے لیکن ٹوینٹی ویکینسیز کے اوپر بعد میں ہم اپوائنمنٹ کریں گے لیکن اب ہنڈریڈ ویکینسیز کے اوپر ہم کو اپوائنمنٹ کرنا ہے ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس کو آپ اندر بھیجیے اوکے ڈی سی پیپرز میں ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے ہم

ہاں ہاں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ریزیوم کلکٹ کر لیجیے ہاں ہاں سب رجسٹر کر لیجیے گا رجسٹر میں لکھ لیجیے اوکے ہاں اوکے ہاں اوکے اسی سال اوکے اللہ حافظ